हमारे संस्कृति में मुख्य व्यवसाय है दीपावली होली दुर्गा पूजा ये सब त्योहार है तो इसे छोड़ नहीं सकते हैं इस सांस्कृतिक त्योहार है दिवाली के दिन साफ सफाई होता है पूरे घर की साफ सफाई होती हैं घर पोता जाता है पेंटिंग किया जाता है साफ करते हैं दीपावली के दीपक जलाते हैं मिठाई बनाते हैं बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं और होली है एक मुख्य त्योहार है होली जैसे दीपावली होली है होली में रंग आता है बाज़ार से बढ़िया रंग आता है अबीर आता है तो अबीर लेते हैं थाली में भगवान को चढ़ाते हैं चढ़ने के बाद आते हैं तो बस शुरू हो हो जाते हैं अबीर लिए रंग लिए रंग घोरे बाल्टी में लोटे में ड्रम में जैसे जितना रंग हो रंग घोर लें बिंदास मस्ती करें पान रंग खेलें बढ़िया खूब रंग खेले अबीर लगाएँ अपने से बड़े को भी लगा कर प्रणाम करे गले मिले छोटे हैं तो उनको रंग डाले उनसे प्यार करें गले लगे होली है ये संस्कृत त्योहार है और है दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा के दिन पूजा होता है तो बढ़िया नौ दिन मन लगा कर भगवान की पूजा होती है पूड़ी बनता है लपसी बनता है पूड़ी लपसी वो माता जी को ज़्यादा पसंद है ये हमारे गा हमारे व्यवसाय के मुख्य संस्कृति है यहाँ सब बढ़िया से रहते हैं ये त्योहार बहुत अच्छा अच्छा मनाते है ये दीपावली होली दुर्गा पूजा ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है होली को गुजिया बनाते हैं गुजिया कैसे बनाते हैं गुजिया मैदा लेते हैं उसे सानते हैं सानने के बाद आधा घंटा के तलक रख देते हैं फूलता है फूलने के बाद सूजी भूनते हैं उस भूनने के बाद चीनी उसमें पिस कर मिलाते हैं एक किलो मैदा भून पिसे हैं तो उसमें एक किलो चीनी लेंगे एक किलो सूजी लेंगे उसको खूब सूजी भूँज कर भुजने के बाद रख देंगे चीनी पिस कर मिला देंगे उसमें डेढ़ किलो खोया डालेंगे खोया डालने के बाद सूजी चीनी को तीनों मिला कर एक बढ़िया थार में या बड़ा टोप में उसे बढ़िया मिला कर मिक्स करके काजू बादाम डाल कर उसमें मिक्स करके उसके ढँक कर रख देंगे उसके बाद लेंगे कम मैदा मैदा काटेंगे लोरी छोटी छोटी उसे फिर बेलेंगे चौकी पर रख कर बेलन के सहारे फिर बेलने के बाद छोटी छोटी लेंगे गुठनी गुठनी से गुजिया बनती है गुठनी में रखेंगे रखने के बाद उसमें चम्मच डालेंगे मसारा जो बना है फिर उसको बंद करके बनाएंगे फिर उसको तेल में छान छान देंगे छानने के बाद प्लेट में रख कर गुजिया किस देंगे बच्चों को अपने अपने बुजुर्गों को अपने सास को अपने ससुर को देंगे खाएंगे बढ़िया त्योहार मनाएगा होली का यही है हमारे गाँव की संस्कृति